स्टैंप पथर ऐं सिक्का जमा करण जो फ़ाइदो इहो आहे की असांखे पंहिंजे इतिहासु जे बारे में ख़बर पवंदी आहे भले ई केतिरा बि सालु गुजरी वञनि लेकिन असां पंहिंजे ॿारनि खे हूअ सिक्का ॾेखारे सघंदा आहियूं वो इतिहासु हिक हमेशह ई असां वटि रहंदो आहे सिक्का जमा करण हिक अहिड़ो शइ आहे जिन जेको कॾहिं बि समय सां घटि वेंदो न ख़राब न थींदो त हिन करे हूअ हमेशह ई असांखे कमु ईंदो ऐं उनजी क़ीमत ज़िंदगी भर रहंदी आहे